सरासन्स्रायै जों हाबा जानो थाङोब्ला मोनसे गिफ्त लानानै थाङो बेवहाय जोङो मा खैनानो आरो दख'नाबो होयो सोरबा गावबा गाव मालजों बालथिं बायदिसिना फेन आरि होयो हाबा जानो थाङोब्ला जोङो खैनानि थाखाय मोनसे बेबादि जों लानानै थाङो आरो जेरै दरा खैना गासिनिबो सोरबाया फैसा होयो सोरबाया रां होयो बेफोरबायदि होयो आरो जथुम जों खैनानो हाबायाव जा न'खरनि सोलिनो थाखाय नांगौ मुवा बेसादफोरखौ होनाय जायो जेरै जों आलना फालें सियार सौखि आरो बेनिफ्राय लोगोसे हानायफ्रा सौखिजों लोगोसे बायदिसिना होयो जों ओरै दुखिया न'खरनिफोरा पालें आलना डायनिं टेबोल सियार आरो थोरसि खुरैयाबो गोनांथार आरो जोंना बेफोरखौ गय होनाय बाथाखौबो होयो आरो लोगोसे जि लथा बालथिं बेफोरखौ जों होयो हाबायाव न'खरनिफ्राय आरो गासै लाइ लथरखौनो हरनाय जायो जेरै आलना पालें दो आरो बेनिफ्राय सियार फ्रिद्ज बायदिसिना हरो आरो